اردو زبان كے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لوگوں كے بیچ میں جو مجھے بھی كبھی كبھی مطلب لگتی ہیں كہ لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں پہلی بات تو اگر ہم اردو میڈیم سے تعلیم یافتہ ہیں اور اگر ہم نے اس كے بعد جو ہم كسی كے بیچ میں بولتے ہیں یا ہمارا كوئی نمبر آتا ہے تو ارے یہ اردو میڈیم سے ہے اور اسس اس طرح كی باتیں سننے كو ملتی ہیں جو كہ مجھے لگتا ہے كہ یہ غلط فہمی ہے صرف اور كچھ نہیں ہے دوسری مجھے جو لگتا ہے وہ نوكری كو لے كر ہے جب ہم مطلب اعلیٰ تعلیم حاصل كركے اپنی نوكری تلاش كرتے ہیں تب لوگ كہتے ہیں كہ ارے اردو سے پڑھائی كی ہے پتہ نہیں كیا حاصل ہوگا كیا ملے گا كیا نہیں ملے گا جس كی وجہ سے ہم لوگ اپنے بچوں كو پھر اردو كی تعلیم دینا مناسب نہیں سمجھتے اور ان كو انگلش میڈیم اسكول میں ڈال دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے اردو داں اچھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل كی ہے اور اردو میڈیم سے پڑھائی كی ہے مجھے لگتا ہے كہ وہ بہت ہی اچھی پوسٹ پر فائز ہیں اور كافی كامیاب بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے اس طرح كی جو غلط فہمیاں ہیں ان كو ہم سب مل كر دور كرسكتے ہیں اور بطور آ مثال بھی دے سكتے ہیں كہ بھائی فلاں انسان جو ہے دیكھیے اردو میڈیم سے پڑھا ہوا ہے اور دیكھیے كتنی اعلیٰ درجے كا مقام ركھتا ہے تو اس طرح كی چیزیں ہیں اور یہ غلط فہمیاں ایسے ہی دور ہوں گی جب ہم كسی سے آپس میں بات چیت كریں گے ایسا نہیں ہے كہ ہم نے اردو كی تعلیم حاصل كرتو لی لیكن ہمیں بولنے میں یا كہنے میں اپنی بات كرنے میں جھجک محسوس ہو تو ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے